हँ कहैत छी मंदिरमे जे छै से पूजा ओजा होइ छै ने केहन सुबिधा छै ओतऽ

की सब छै बेबस्था सब चीजके छै पूजा करैके बादमे रातिमे रहयो बला बेबस्था छै सब चीज छै पूजे छै छै आबै छियै सब गोटा पूजा करय लऽ जेबै कहलिऐ जे पंडीजी से पुछि पंडीजी जरा पूछि लै छियै पूजा घरी से केना से केना पूजा होइ छै बताए देतिऐ तऽ हम एबे ने करतिऐ

पूजा कै लेब अच्छा कोनो बात नहि ई तऽ बादके बात भेल ने देखि लै छियै जे अच्छा तऽ अथी जे छै से जाए छियै हमरा आररके तीन चारि गोरे छियै सब मिलके जाइत छियै आबै छियै हमे कै दय जेबै बला रास्तामे गड्ढा छै अहाँके अच्छा हँ पोखरिओ छै नहा बला

ओतऽ नहाए लेबै

तब तब तब मेलो बढ़िआँ लागल होयतै ओतऽ सब किछु मिले होयतै

चलू ठीके छै हँ हँ घूमबो फिरबो करबै हँ

चलू ठीके छै ठीके छै सब आदमी आबै छियै गाड़ी करैत छियै जाइ छियै सब केओ ठीक छै सबेरे जेबै आठ बजे निकलि जेबै नहि नहि दश दश एगारह बजे तक पूजा करि के घूम जेबै चलू ठीके छै सबके छै मारै बला अहाँ आरके मैआ आर जे बहिन आर जे छै चलू ठीके छै तऽ आबै छियै तऽ हँ आ कहिआ होइ छै पंडी जी से पूजा पाठ करबाबैके छै पूजा नहि किछु देखैत छियै

भऽ सकैत छै सब आबि सकैत छै सब देखि सकैत छै सब किछु कै सकैत छै तभी ने यज्ञ होइत छै ठीके छै आबैत छी